जो गेम्स हैं जो खेल खूल न बड़े स्हेई न एह् साढ़े फिजीकल मैंटल बास्तै जिंदगी बास्तै बड़े गै स्हेई न ठीक ऐ इसमें बहुत मतलब इसमें बड़ा काम करने के लिए जैसे कि हम खेल कूद करने होन्ने ते ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी शरीर ऐ एह् ज्यादा शा ज्यादा स्वस्थ रौंह्दा शैल रौंहदा ठीक ऐ मतलब स्हेई रौंहदा एह्दे कन्नै इन्ना ज्यादा ओह् प्राब्लम प्रुब्लम नेई औंदी ऐ ठीक ऐ नी समझे नी होर मतलब कि न्हौना सभनें कोला ज्यादा ठीक ऐ ओह्दे कन्नै साढ़े शरीर गी पूरा गै पूरा हिलदा झुलदा कन्नै दिमाग बी स्हेई रौंहदा मतलब ठीक ऐ ओह्दे कन्नै शैल शुल होंदा ओह्दे मतलब कि ठीक ऐ कन्नै फिजीकल मैंटल हैल्थ सारी ठीक रौंहदी गेम गूम खेलने कन्नै मतलब कि गेम गी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिदा ज्यादा खेलना चाहिदा ओहदे कन्नै मतलब जे वो करना चाहिदा ओह् ज्यादा मतलब कि शैल करियै करना चाहिदा ठीक ऐ होर उसी केह् आखदे मैंटल हैल्थ होर फिजीकल हैल्थ शैल होंदी ओह्दी कन्नै गेम्स कन्नै ते होर बी बड़ा किश होंदा खेल कन्नै होर बी कंट्रीबूट करदे रौंह्दे लोक अग्गे पिच्छे दे सारे ते मतलब ठीक होना चाहिदा ओह्दे बिच्च फेर ओह्दे बाद फिर उसी केह् आखदे मतलब कि गेम्स बगैरा ठीक होनी चाहिदी कांट्रीबूट बंदा फिजीकली मैहनत होंदी शैल लोकें बी समझाना होर सनानां कि गेम्स दे बारे बिच्च ओह्दे बिच्च फिजीकल मैंटल हैल्थ मतलब सब कुछ शैल होंदा ओह्दे कन्नै ठीक रौंह्दी अपनी बाड्डी बी ठीक रौंह्दी गेम्स बगैरा करने चाहिदे खेलने चाहिदे होर लोकें बी सनाना चाहिदा बढ़ावा देना चाहिदा एह्दे बास्तै जे वो करना चाहिदा ठीक रौंह्दा हमारे बास्तै बी लोकें बास्तै बी ठीक ऐ नी होर बी बड़ा किश होंदा जेह्दे बारै में सनां फ्ही अग्गें पिच्छे दा जेह्डा किश बी होंदा ठीक ऐ नी ओह् सब किश होना चाहिदा ठीक फिजीकल मैंटल हैल्थ सारी किश गेम गूम सारा कुछ कंट्रीबूट बगैरा कर दो इ'यां अग्गैं पिच्छै होर उसी केह् आखदे होर बी बड़ा किश होंदा फिर उसी केह् आखदे गेम्स बगैरा दिक्खी लैओ हून अग्गें जेह्ड़ा किश होंदा ठीक ऐ फेर